साढ़े इत्थै लोकल लोग बड़े देवी देवतें गी मनदे न ते सारें दे घरें निक्के निक्के मदंर बी हैन ते कुछ घर ऐसे न जिं'दे घर बाबा जी दी ओह् न स्थान न बाबा राजा मडंलीक जी ते कन्नै कालीवीर बाबा जी ते इंदे स्थान न लोकें दे घरें ते साढे घर बी इस चीज दा स्थान ऐ ते एह् देवी देवतें दी बहुत पूजा पाठ करदे न साढ़े इत्थूं दे लोक ते कन्नै साढ़े इक ग्रां दा सारे दी इक जगह ऐ जित्थै सारे औंदे जंदे न ओह् ऐ शिवजी दा मंदर ते कन्नै राधा कृष्ण दा मदंर ऐ बहुत पराना मदंर ऐते इत्थे सारे लोक जंदू बी कोई दिन घ्यार होंदा ते इत्थै जंदे ना मत्था शत्था टेकदे न ते इत्थै कोई सत्संग घर कीर्तन बगैरा बी जनानियां जाइयै करदियां न ते बहुत अच्छा लगदा ऐ साढ़े इत्थै दे लोक जिन्ने बी हैन सारे दे सारे मिली जुलियै उत्थै जाइयै कम्म करदे न कम्म करांदे न जग होंदा ऐ ते साढ़े इत्थै बहुत प्यारा मंदर ऐ राधाकृष्ण दा ते शिवजी भगवान दा जो कि बड़े सारे लोकें गी है नी पता पर बहुत पराना ऐ ते बड़ा सिद्ध मदंर ऐ ते काफी ज्यादा अच्छा बने दा ऐ ते इत्थै पैह्लें जंदू में निक्की होंदी ही ते बड़े दूरे दूरे दे लोक आंदे हे इत्थै जेहड़े बाबा जी हे जेहड़े इत्थै मदंर बाबा जी और रौंह्दे हे उंदी जान पहचान इन्नी ज्यादा ही कि उनें बहुत दूरे दूरे दे लोक बड़े बड्डे लोक उनेंगी मिलने गी आंदे हे पर जंदू उंदी जंदू उंदा मृत्यु होई ते ओह्दे बाद बिच्च इत्थै इन्ना ज्यादा मतलब कोई मंदर इयां आना जाना लोकें दा मन ही नेईं करदा हा कि अस इत्थै मदंर जाह्चे क्योंकि ओह् बाबा जी इन्ने अच्छे उंदे कन्नै इन्ने लगाव हा कि सारे उं'दे पिच्छे इ'यां मदंर जंदे हे नेईं तां लोकें च इन्नी आस्था भावना नेईं ही कि ओह् जाइयै पूजापाठ करन पर उ'नें बाबा जी ने सखाया कि कि'यां भगवान दी पूजा होंदी के हे भगवान के नेईं मतलब ओह् लोकें गी अच्छा रस्ता दसदे हे हमेशा ते हून बी ओह् उस मदंर जंदे पर ओह् मदंर जाने दा इन्ना ओह् मतलब जेह्का आखदे नी कि चा नेईं रेहा जेह्ड़ा चा असेंगी तंदू होंदा हा जंदू बाबा जी होंदे हे बाकी बहुत ज्यादा अच्छा ते प्यारा मंदर ऐ साढ़ा इद्धर ते इत्थै बड़े हर दिन ध्यार उप्पर जियां जन्मअष्टमी होंदी ते बच्चे लोकें अपने बच्चें गी राधाकृष्ण बनाइयै उत्थै मंदर लेंदे ते बड़ा प्यारा ते बड़ा अच्छा लगदा ऐ जेल्लै अस मंदर जन्ने आं